हैलो हैलो हाँ बोलिए हाँ जी कहिए हाँ बोलिए ना एक बार क्या प्रॉब्लम है आपको हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ अच्छा तो यह बताइए धूप में जाने से ज़्यादा होता है तो आपने कहाँ मतलब किस तिथि में ट्रीटमेंट दिया है अभी तक और कितना कितना समय हुआ है आपके तो आप यह बताइए कि आपको मतलब तो किस तेथि में ट्रीटमेंट देना है मतलब अच्छा लगता है एलोपैथी में होम्योपैथी में आयुर्वेद में क्या है आप क्या लेना चाहोगे मतलब तो उसका तो लम्बा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको तीन महीने तक लेना पड़ेगा तो वह फिर हाँ अब यह तो मतलब हाँ भाई यह तो हम क्या है ना हाँ इसका हूँ हूँ तो या तो फिर एक ये है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेस स्ट्रेस ले रहे होंगे और ज़्यादा मतलब अच्छा हाँ हाँ ज़रूरी करें या तो फिर आप आई टेस्ट कराइए पहले अपनी हाँ हाँ आई का भी इश्यू हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस से ही हो स्ट्रेस तो हर किसी को रहता है ऐसा है कोई इंसान नहीं है हाँ तो आप आई टेस्ट करवाइए पहले उसके बाद मुझे बताइए कि क्या बताते हैं वो उसके बाद अपन ट्रेटमेंट स्टार्ट करते हैं होमोपैथी में वैसे हो हो जाना चाहिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है फिर आप मुझे दिखाइए जो भी रिपोर्ट आपकी आती है आई टेस्ट के बाद फिर अपन ट्रीटमेंट चालू करते हैं कंटिन्यू तीन महीने तो आपको लेना ही पड़ेगा मतलब हाँ बीच में छोड़ छोड़ कर लोगे तो उसका मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उतना और रीलिफ भी नहीं मिलेगा कम से कम होम्योपैथी में तो तीन महीने उसका तो होम्योपैथिक या एलो या एलो मतलब आयुर्वेद क ले लो तीन महीने तो कंटिन्यू आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा ठीक है ठीक है